इलाहाबाद कानपुर सिंध कराची मोहन जो दारो बनारस मिर्जापुर गोरखपुर इलाहाबाद कृष्णानगर जौनपुर नागपुर सीतपुर समस्तीपुर आदिपुर अहमदाबाद सिदौली गोंडा बहिराइच बस्ती शिवास्तिनगर